काणकोण तालुक्या भितर चडशें उत्पादन भाताचे जाता आनीक ऊसाचे जाता मिरसांगाचे बी जाता पूण कमी प्रमाणांत पूण हे ऊस आनीक भात चड पिकता